बिदिनो चिरां जिल्लायाव गोबां सावस्रिफोर दङ आरो बिदिनो सेन्ट आग'स्टिन हस्पिटाल दं बे सेन्ट आग'स्टिन हस्पिटाल आवहाय बिदिनो हस्पिटालफोरा बिदिनो जोबोर साफायै दोनो आरो गोबां बिदिनो हस्पिटालफोरखौ बिदिनो साफा साफा नायो बिदिनो पेसेन्टफोरखौ मोजाङै नायो आरो बिदिनो डक्ट'रफोरखौहाय टाइम बायदियै थिग रोखोमै बिदिनो मोननो हायो आरो बे हस्पिटालावहाय गोबां बिदिनो डक्ट'र नार्सफोर दङ आरो बिदिनो ख्रिस्तियानफोरनि बियो बे सेन्ट आग'स्टिन हस्पिटाल आ बेयो जोबोद मोजां आरो बेनो जोबोद गिदिर हस्पिटाल बिदिनो जोबोद डक्ट'रफोरनि थाखाय बिदिनो बारा आंखाल गैया आरो बिदिनो पेसेन्टफोरखौ बिसोरो टाइम बायदियै बिसोरो गावसोरनि मावनांगौ बायदियै बिसोरो बिदिनो मावो आरो बिदिनो आरो बिदिनो बे सेन्ट आग'स्टिन आ बङाइगावआव बे हस्पिटाला बङाइगावआवनो आरो जोबोर मोजां मोनो आङो बे हस्पिटालखौ सेन्ट आग'स्टिन हस्पिटाल खौ आरो थुख्राझार हस्पिटालबो दङ बेबो मोजाङानो बिदिनो बेयो बांद्राय गिदिर नङा आरो बेफोरावबो डक्ट'रफोरा मोजां मोजाङैनो दङ आरो नार्सफोराबो मोजां दं फ्राय डक्ट'रा बांद्राय बिदिनो बे हस्पिटाला बारा गिदिर नङा आरो बिदिनो बांद्राय गोनांथि बिदिनो डक्ट'रफोर बांद्राय गैया बिदिनो नार्सिंफोरा बारा गैया आरो मोजां बेबो मोजाङा थुक्राझार हस्पिटालाबो नाथाय सेन्ट आग'स्टिन हस्पिटाल आ बेयो साबसिन बेनिखायनो आं बेखौ साबसिनबो मोनो आरो गोबां बिदिनो नार्सफोर दङ आरो बिदिनो गोबां नार्सिंफोरबो सुबिदाफोरबो दङ सोलोङो सेन्ट आग'स्टिन आव बिदिनो गोबां दं बेनिखायनो जोङो आङो बे सेन्ट आग'स्टिन हस्पिटाल खौ जोबोद मोजां मोनो आरो थुक्राझार हस्पिटालखौबो मोजां मोनो बिदिनो